सरकारी गैर सरकारी सङ्गठन समग्र हमर छेत्र राज्यमे खेल विकासकऽ बहुत प्रलोभन देल गेल अछि जाहिमे एगो क्रिकेट नाम कऽ खेल आबैत छै जाहि लऽ सरकार बहुत सारा मदद कै रहल अछि हमर छेत्रमे क्रिकेट लऽ बहुत लोक ओकर मनपसंद खेल मानल जाइत छै क्रिकेट कऽ बहुत सारा प्रशंसक ई पूरा दुनिआँमे छै एहि दुआरे सरकार हमर गाँव सबमे क्रि क्रिकेटके प्रलोभन लऽ मैदान बनाय रहल छै आओर बहुत सारा मदद कै रहल छै क्रिकेटके प्रलोभन दुआरे हमर गाँवमे टूर्नामेंटके खेलो ओरगेनाइज करबै छै जेकर बजहसँ एतऽ बहुत सारा लोग देखै लऽ आबैत छै क्रिकेट कऽ प्रशंसक एतेक जादा छै कि हमर एतऽ आसपास कऽ गाँओसँ बहुत सारा लोग आबि रहल छै सरकार क्रिकेटके आगाँ बढ़ाबै दुआरे ग्राउंडके निर्माण कै रहल छै आओर एतुका खेलाड़ी सबके आगाँ दोसर जगह भेज कऽ ओतैओ प्रलोभनके तौर पर राशि आओर खूब सारा प्राइज दै कऽ बहुत सारा मदद कै रहल छै हमर गाँवमे क्रिकेट एगो बहुत उच्च स्तरीय खेल मानल जाइत छै एहि लऽ सरकार बाहरसँ बहुत सारा राशि दैके एतुका लोक कऽ क्रिकेट कऽ प्रति प्रलोभन जादा जमाबैत छै जाहि लऽ सरकार कऽ किछु काज एहन छै कि सरकार एतऽ ग्राउण्ड बनेनाइ एतऽ खेल कऽ प्रति रूचि अथी करनाइ क्रिकेटके प्लेअर सब कऽ प्राइज देनाइ बहुत सारा काम करैत छै सरकार कऽ अलाबा गैर सरकारी सङ्गठनो एतऽ बहुत सारा मदद करैत छै हमर गाँव कऽ जे मुखिआ छै ओ बहुत सारा क्रिकेट प्रेमी कऽ कऽ प्रति क्रिकेटके रूचि देखिकऽ एतऽ क्रिकेट टूर्नामेंट कराबैत छै जै जाहिसँ बाहर बाहरसँ बहुत सारा प्लेअर अपन अपन टीम बनायके आबैत छै आओर एतऽसँ खुशी भए कऽ जाइत छै हमर गाँवमे क्रिकेट कऽ प्रति एहन आक्रमकता छै जे लोक देखै लऽ दूर दूरसँ चाहे ओ कतबो दूर किआ नहि होय एतऽ क्रिकेट देखय लऽ आबैत छै जेकर लऽ क्रिकेट बहुत सारा ऑप्शन भए गेल छै क्रिकेट लऽ लोग काज खेल छेत्र बहुत बहुत सारा लोग एतऽ क्रिकेट सब देखय लऽ आबैत छै लोग क्रिकेटके प्रति एतेक अथी छै की लोग क्रिकेट बाहर सबसँ बहुत दूर दूरसँ देखय लऽ आबैत छै हमर गाँवमे क्रिकेटके खेल हर दिसंबर कऽ लास्ट महिना तक शुरू भए जाइत छै लोग क्रिकेट कऽ बाहर गाँवसँ बाहर बहुत दूरसँ देखय लऽ क्रिकेट आबैत छै एतऽ कम सँ कम बाइस गो टीम एतऽ पार्टिसिपेट लै छै क्रिकेट हमर गाँवेमे नहि पूरा दुनिआमे एगो उच्च स्तरीय खेलके नामसँ जानल जाइत छै हमर गाँवेमे नहि हमर देशो क्रिकेट कऽ नामसँ जानल जाइत छै हमर देशो क्रिकेटमे बहुत आगाँ बढ़ि गेल छै एखन पूरा दुनिआँमे भारते एहन देश छियै जे क्रिकेटके बहुत सारा प्रशंसक मानल जाइत छै क्रिकेट हमर देशमे बहुत सारा लोग खेलाइत छै एतऽ बहुत सारा लोक अपन आयो लऽ क्रिकेट खेलाइत छै